समाजिक मापदण्ड तऽ होबाक चाही आओर आइ काल्हिके जे छै जे पहिने जमानामे रहय जे एक दोसरकेॅं परहेज़ जे इज्जत सम्मान करैत रहय बड़ छोटक जे लिहाज़ रहय आ कनिआँसभ जे रहय जे महिला रहय घूँघटमे रहय तऽ ओ प्रथा धीरे धीरे हटल लेकिन ओहिमे बड़ा आनन्द रहय एहन बात नहि छै जे नहि छै विकसित भेलियै लेकिन बहुत चीजक भूलि गेलियै गन हम अहाँ जे कुछ चीज़ जे छै जेकर कारण जे छै आब हमसभ ओकरा जे सोचै छियै नहि हमरा आरके बड़ा जे एहिमे बड़ा पछुआ रहल छी तऽ बेटा बेटी दुनूक सम्मान मिलना चाही लेकिन बेटा पर जतय स्नेह देखबै छियै बेटी पर भी तऽ दुनूक एक समान देखियो आ दूनू पर सेम शासन करियौ तऽ हम्मे नहि लागै छै जे हमसभ पिछुएबै ठीक रहतै बड़ा नीक रहतै